अॻे माइयुनि खे मर्यादा में रहिणो पवंदो हुओ ससु सहुरनि खां घुंघट ढकंदी हुयूं ऐं भई सभिनि खां मर्यादा रखंदी हुयूं रसोड़नि में बिहंदी हुयूं रोटियूं चुल्हनि ते जे पस ऐं हाणे जी छा आहे की भई छोकिरा छोकिरियुनि में कोई मत भेद काने छो त छोकिरियूं बि छोकिरीनि सां हर वार पढ़ी लिखी होशियार थी थी सघनि जॉब कनि पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि ऐं तंहिं खां सवाइ छो त आहे न अॻियां वञी ॿारनि खे कोई दिक़त न अचे हथु न फहिलाइणो पिए नियाणियुनि खे सावरनि में दुखु सुखु अचे का घणी पुछी कोन थी अचे त पंहिंजी छोकिरी होशियार हूंदी जॉब कंदी हुजे कुझु कमु कंदी हुजे हुनरु सिखियल हुजे ॼाण कर पालर आहे मशीन सिलाई आहे कि पढ़ियल लिखियल आहे होशियार आहे ट्यूशन कराए क्लासिस कराए तंहिं खां सवाइ ॿियूं बि इलाही जात जी आहिनि शिक्षाऊं त हुन में इन्हनि खे कोई दिक़त न थिए ऐं पहिरें के ज़माने में छा हूंदो हुओ की भाई घर मां ॿार कोन कढंदा हुआ मर्यादाउनि में रखंदा हुआ बंदिशुनि में रखंदा हुआ तंहिं खां सवाइ वॾनि जी मान मर्यादाऊं रखंदा हुआ रवा रखंदा हींअर त छोकिरियूं पेंट शट पाइनि जींस पाइनि टॉप पाइनि चाहे रवा रखनि न रखनि त कोई बंदिश कोन्हे इन्हनि मथां ऐं पहिरीं के में ज़माने में माइयुनि मथा जुलम हूंदा हुआ हींअर त नियाणियुनि मथां असी टका जुलम घटिजी विया आहिनि छा करे की अॻियां शिक्षा मिली रही आहे समानता मिली रही आहे ऐं पंहिंजे लाड़ी समाज में बि सिंधी समाज में बि छो त नियाणियुनि खे छोकिरीनि सां हरो हार बीहारनि था भई पुट ऐं धीअ हिकु समानु आहे कोई बि भेदभाव कोने ऐं तंहिं करे अॼु बि पंहिंजी नियाणियुनि खे पढ़ायो लिखायो हुनर सेखारियो ऐं छोकिरनि सां हारो हार बीहारियो त अॻिते वञी उन्हनि खे कोई हथु न लंभाइणो पिए पंहिंजे दुखु सुखु में को बि दिक़त बि न अचेनि ऐं कॾहिं बि मुंजाइजनि न घबराइजनि न छो की हाणे सुरक्षित आहिनि माइयूं बि पहिरीं डपु ॾा हूंदा हुआ की भई पहिरीं इलाही इलाही डपु हूंदा हुआ हाणे कोई ॻाल्हि जो डपु कोने छोकिरियूं बि छोकिरनि जे हरो हार आहिनि न डिॼनि न छा भई असां बि मर्दनि जे हरो हार बीठा आहियूं छोकिरी आहियूं त छा आहे भई असां बि इहो करे था सघूं न तॾहिं हाणे महिलाउनि लाइ कोई बि चुनौती का बि पडाव ॾुखियो काने अलाही बदिली वेई आहे दुनिया में मा माइयुनि जे लाइ मर्दनि जे लाइ की मर्द पाणि माइयुनि खां पुठियां आहिनि माइयूं अॻियां निकिरी वेयूं आहिनि हरेक कमु में हरेक ॻाल्हि में जॉब में इंटरव्युनि में किथे बि वञूं कहिड़े बि हंधु पहिरीं महिला थी अॻियां अचे छो त सभिनी हंधु महिलाउनि खे नौकिरी वौकिरी सभु मिली थी वञे का बि दिक़त कान्हे